एडवटायजमेंट बीन दाखयता न्ही ती सारके न्ही तशें दाखोवंक जायना भुरग्यांचे मनारी परिणाम जाता तेचे वायट वायट गोश्टी आमकां किद्याक दाखोवंक जाय ते सोरो पितात मागीर सिगरेट ओडटात मागीर आनी कितें तें शाबुचें हें तें जेका तेका शाबू लायक जाता तो यूज करतले न्ही जो साडयांचे हे आनी कितें ड्रेस हे जे एडवटायज दाखयता न्हू तितके फटींगपणाचे हे आसता ते आमकां डिस्ट्रीक्ट करता सारके हे करून मायट हे करतात भुरग्यांक दिसा हे एडवटायज दाखयतात म्हणजे होच कपडो बरो जावप हो ड्रेस बरो हो शाबू बरो हे बरें मागीर ते भुरगे परतेच हेच्या फाटल्यान धांवता पूण तो शाबू जावं कपडे हाडल्या घरा कडेन काय तिकानात ते रोखडे वयतात एडवटायजमेंट दाखयता न्हू ते तितले बरे न्ही अशे एडवटायजमेंट दाखोवंक जायना